हँ पूजा भोजनालय हम पालीसँ सुमित बजै छी कहलहुँ जे काल्हि हमरा मित्रसभक एकटा बर्थडे अछि मित्रके तऽ ओहिमे हमरा किछु भोजन मंगेबाक छलए तऽ से अहाँ कऽ सकै छी ने जेना हमरा शाकाहारी भोजनके जरूरत छलए चावल दालि सब्जी सलाद पापड़ तऽ भऽ सकैए अहाँ एकटा काज करू काइल्ह हमरा अहाँ दू बजे जे छै से खाना डिलिवरी कऽ सकै छी ने भेज सकैत छी ने डिस्काउंटके संग तऽ हँ हँ हँ ओ हमरा कहू आओर की केना डिस्काउंट करब सेहो हमरा कने जल्द सूचना दिअ